आबके जमानामे पहिला जमानामे ई रहै कि जड़ी बूटीसे आयुर्वेदिक दवाइसे सब जेना पाएर होलै माथा दरद होलै पेट दरद होलै ईसब छुटै रहै आबके जमानामे ई होलै कि नहि पइसा होइ पाबै छै जतना महगाइ दवाइ डाकटर हजार पाँच सओ रुपैआ फीसे लै छै तब देखै छै आब ओहि ओहि उपार्जनसे जकरा पइसा नहि रहतै तऽ ओ मरी मरि जाइ सकै छै आब जेना पहिले जमानावला ठीक रहै आब आब जेना एतना पइसा देखै नहि पाबै छै लोक जकरा पास पइसा रहतै वएह देखेतै आओर रहतै आओर जकरा पइसा जिम्मामे नहि रहतै मरि जएतै जड़ी बूटी पहिला जेना गोड़ हाथ जेना टुटि फाटि जाइ रहै देखबै रहै बैठबाबै रहै आब सीधे गेल डाकटर पास ओकरा जेना मोन आबै छै तेना अपना ओकरा पट्टीसे बैण्डेज करि दै छै बहुत आदमी सहिओ होइ छै बहुत आदमी गलतो हो जाइ छै इएहसब बात होलै

एतना समय लैके डाकटरके पास पहिले जेना रहै वएह जड़ी बुटीवला दवाइ आयुर्वेदि दवाइ चलै रहै वएह चलैके चाहितिए रहै ईसब दवाइ एतना महगाइ नहि जुटि पाबै छै इएहसब बात होइ छै जकरा पास मातवर छै ओ देखै सकै छै जकरा गरीब छै ओ कहाँसे देखै सकत इएहसब बात देखै पाबै छै मालोजालके जेना होलै उहाँ सरकार घरसे आबै छै टीका दै खातिर हिआँ टीका नहि पड़ै छै कतेक अखैनबा पकड़ि लै छै कतेक किछु होइ जाइ छै देखै नहि पएलक अऽ हुआँ से कहलक हँ फल्लाँ फल्लाँ गाम गेलिए देखि लेलिए